क'क्राझार जिल्लायाव मुंदांखा माखासे सरासनस्रा दोरोङारि संमुं एबा जामुंफोरा जाबाय अनला दाउ साम' सबाय

बेनिफ्राय नारजि अमा बायदि बेफोर संनायाव मा बेसादफोर एबा संनायनि आदबफोर बाहायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो बैफोर संमुं एबा जामुंफोरखौ संनायाव माखासे दोरोङारि बेसादफोरखौनो बाहायनाय जायो जोंनि बैफोर ओंख्रिफोरखौ संनायाव मुहिगोनां खालामनायाव जोङो खारै आखाइजों बानायनाय दोरोङारि खारैफोरखौनो बाहायनाय जायो बेफोर जिल्लानि हारिमु आरो जारिमिनखौ माबोरै बेरखां होयो होनोब्ला बैफोर जामुंफोरा जोंनि बर'नि गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोखानाय जामुं बैफोर दोरोङारि जामुंफोरनि गेजेरजोंनो माखासे जिल्लानि हारिमुफोरा बेरखांसारनायखौ नुनो मोनो बैफोर जामुंफोरखौ बुंनाय लोगो लोगो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि हारिमुआ बेरखां फैयो मानोना बे जामुंफोरानो बे जिल्लानि गाहाइ आदार बेवहाय मानसिफ्रा मोजां जामुं जानो लुबैब्ला जोङो बुंनो हायो बै जायगानि टाउनाव थानाय क'क्राझार टाउनाव थानाय आइ हटेल बाजै हटेल आदा हटेल बायदिफोराव जाहैनांगोन दोरोङारि संमुंफोरनि सायाव बाहायनाय बेसादफोरा जाबाय बिदिनो हाइजें खारै दुन्दिया बायदि संनाय आदबफोरा जाबाय जोङो मोनसे अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला गिबियावनो जोङो अनलाजों दाउजों संनो होनोब्ला दाउखौ गिबियावनो जोङो बेदरखौ मोजाङै सुनानै लानानै बेखौहाय मोजाङै फ्राद मुजिहाबनायै एवनानै लानांगोन एवनानै लानायनि उनाव जोङो अनलाखौहाय मोजाङै सिफ्रुग्रोनानै दै सिफ्रुग्रोनानै घन' खालामनानै फिथर गैयाजासे खालामनानै बेखौ जोङो फुदुंनाय दैयाव मोजाङै होसननांगोन आरो जोङो बेनिफ्राय दाउ बेदरफोरखौ होसननानै जोङो बे ओंख्रिखौहाय मुजिगोनाङै संनाय जायो